हैलो बॉम्बे होटल मां कीर्ती केवलानी थी ॻाल्हायां मां तव्हां जे होटल में ईंदी रहंदी आहियां मूंखे तव्हां जे होटल जो खाधो जाम वणंदो आहे अॼु मुंहिंजा दोस्त अचणा आहिनि इन लाइ मूंखे तव्हांजे होटल मां कुझु ऑडर करिणो आहे मुंहिंजो ऑडर हिन प्रकार अथव त लिखी वठो ॿ पिज़्ज़ा टे बर्गर ऐं ॿ टिक्कियूं जेको बि तव्हां मोकिलियो उन सां गॾु चटनी एक्सट्रा मोकिलजो तिखी चटनी साई चटनी मिट्ठी चटनी ऐं टमैटो सोंस छोकी मुंहिंजे दोस्तनि खे तव्हां जे हितां जी चटनियूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि मुंहिंजो ऑडर इहो अथव और तव्हां मुंहिंजो पतो बि लिखी वठो मुंहिंजो पतो अथव खैबर लाइन माधव नगर कटनी